دہلی سیاحوں کے لیے مقامی تفریح کی کئی دلچسپ تجربات پیش کرتی ہے یہاں کی گلیوں میں اسٹریٹ پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ بہروپیہ پتلی تماشہ اور سازندہ کی دہلی دہلی کی روایتی بازار جیسے چاندنی چوک میں گھومنا بھی ایک خاص تجربہ ہوتا ہے جہاں مقامی کھانے کپڑے اور ہنرمندوں کا کام دیکھنے کو ملتا ہے تہواروں کے دن خاص طور پر رنگین ہوتے ہیں جیسے دیوالی ہولی اور عید کے موقعے پر شہر جگمگا اٹھتا ہے دہلی ہاٹ میں آپ کو بھارت کے مختلف ریاست کی ثقافت اور کھانے کا ذائقہ چکھنے کو ملتا ہے لال قلعہ قطب مینار اور ہمایوں کا مقبرہ جیسے تاریخی جگہوں پر بھی اکثر ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں دہلی کا ہر گوشہ سیاحوں کو کچھ نیا اور مقامی انداز میں دیکھنے سننے اور چکھنے کا موقع دیتا ہے